मोनसे धोरोमारि सुबुं जायोब्ला बे धोरोमारि सुबुङा गावनि फोथायनायजों जा धोरोमखौ सिबियो बे सिबिनायाव आर'ज थायो आरो बे आर'जनि गेजेरजों इसोरखौ मोननो हास्थायो आर'जनि गेजेरजों इसोरनि खौथायाव आर'ज गाबनाय बियो गावारि आर'ज रायजोयारि आर'ज नखरनि आर'ज बेफोरबायदि आर'ज खालामनाय जोङो नुनो मोनो माब्लाबा नखराव गोनां जानायाव रायजो राजाखौ लानानैबो ओ आर'जखौ खालामनाय जायो दा बेवहाय जाबायमा जों गाहायै बयबो सुबुं माहारि हिसाबै जोङो इसोरखौ फोथायो आरो इसोरखौ फोथायनाय महरैनो जोङो इसोरनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबो मानो गाबो होनोब्ला बाथ्राया जाहैबायमा जों माने मोनसे धोरोमनि सिबियारि हिसाबै इसोरखौ जोङो फोथायो आरो बे फोथायनानै इसोरनि खाथियाव जों जेब्ला दुखु जागोन अब्लाबो जों बे दुखुनिफ्राय राहा लामा मोननो थाखाय जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो जों माब्लाबा इसोरनिफ्राय अननाय मोननानै नखराव माबाफोर जाफुंसार जानाय मोनोब्लाबो जोङो रंजा बाजानि गेजेरावबो इसोरखौ जोङो आर'ज खालामो दा बे जाबाय जोंनि धोरोमारि बिथिंजों फोथायनाय ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो फैनाय दा बे आर'जाव जोङो गाहायै माने इसोरनि जे स्रिसथि इसोरनि जे बे मुलुग दैदेननाय बेखौ नोजोर लानानै इसोरनि मावनाय हाबा हुखा इसोरनि गोहो इसोरनि दैदेननाय बेफोरखौनो लानानै जोङो आर'ज खालामो सुबुं माहारिया गावनि जिउआव बे आर'जनि गेजेरजों ओ गावनि गोसोखौ गोथार खालामनाय आरो गावनि गोसो गोरबोआव जुदि माबाफोर साननाय दङब्ला बा गाज्रि साननाय बा गाज्रि माबाफ्रा जुदि हाबनो बा बिनि गोसो गोरबोआव दङब्ला आर'जनि गेजेरजों जों बेखौ गोथार खालामनानै आर'जनि गेजेरजों इसोरखौ गावनि सि आतमायाव सोना लानानै जोङो गावनि सि आतमाखौ जेब्ला गोथार खालामनो हागोन आब्लानो मा जायो इसोरजों लोबबा थानाय मोनसे हाबाफारिया जायो जोङो अरायबो सुबुं माहारि हिसाबै माने इयुननि जोनोमखौ नोजोर होनानै गावनि दा थांना थानाय समाव जोङो अरायबो मोजां खामानि मावनाय मोजां बोसोन लानाय मोजां बोसोन होनाय मोजां आखल आखु दिन्थिनाय मोजां मावनाय दांनाय दिन्थिनाय बे खामानिफ्रा माने जायो गाहायै बुंनो थाङोब्ला धोरोमनि गेजेरजोंसो जों बेफोरखौ मोननो हायो मानसिनाव मोन द' रिफु दङ बे मोन द' रिफुखौ जोङो दबथाय नांगौब्ला बा बेखौ मोजां गेबें लामायाव लांनांगौब्ला जोङो धोरोमनि गेजेरजों आर'जनि गेजेरजों इसोरनि खाथियाव जोङो गावखौ बावनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि गेजेराव बा जोंनि सोरगिदिं आबहावायाव गाज्रि आबहावा सोरनिनो नागेरदोंब्लाबो बे आबहावाखौ जोङो गेबेङाव लांनो हागोन एबा मोजाङाव जोङो लांनो हागोन सोरगिदिं आबहावा होनना बुंलोब्ला जोङो सोरगिदिरं जोंनि बिफां लाइफां जिब जुनाद मानसि दोमसि गासै बिथिंखौ जोङो बुंनो हायो गोसो गोरबोया मोजां जायोब्ला आरो लोगोसे गुबुनखौबो गुबुननि गोसो गोरबोखौबो मोजां लामायाव लांनो हायोब्ला जोङो मा जानो हायो बे जोंनि सोरगिदिं आबहावाखौ जों गोजोन खालामनो हायो आरो सोरगिदिं आबहावाया जुदि गोजोन थासारियाव फैयोब्ला बेवहाय थानाय जिब जुनात बिफां लाइफां दावमा दावसा गासिबो गोजोनै बे संसाराव थांना थानायनि राहा लामाखौ मोनो आरो बिनो मोनसे गोजोन संसार जि गोजोन संसाराव सुबुं माहारिया मोननो हास्थायनाय सुबुं माहारिया लुगैनाय बे आबहावाखो बे गोजोन संसारावनो ओ मोननो हागोन बेखायनो बुंदों बाथ्रायाव जे आबहावाखौ गुबुना बानायना होनो हाया बे आबहावाखो गावनो गाव सोरजिनानै लानांगोन आरो गावनो सोरजिनानै गुबुनखोबो सोरजिनो बोसोन होनांगोन मोजां आबहावा सोरजिनो बोसोन होनांगोन आरो बे आबहावायासो हारि माहारि बयनिबो जौगानाय बे जौगानायखौ लाबोगोन आरो गोजोन थासारि लाबोगोन